भैया अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी कम से कम बीस तीस मिनट लग जाएगे सर वो बच्चे दूर रहतें हैं उनको लेने जाना पड़ता है दो तीन किलोमीटर दूर रहते है सर लेने जाना पड़ता है उनको वो होता है सर वैसे ही होता है जल्दी भी निकलूँगा तो होगा सर टाइ टायर पंचर हो गया था सर गाड़ी का अभी प्रोब्लम हो जाती है कही भी गाड़ी है अपन थोड़ी न है इंसान थोड़ी न है इंसान थोड़ी न है तो ज़िंदा रह गई गाड़ी है कहीं न कहीं प्रोब्लम निकल जाती गाड़ी में आधे घंटे बीस मिनट हो गया आप हम अभी बीस मिनट में आ जाएंगे कोई दिक्कत नही आएगी तुमको बीस मिनट अभी में जे अपनी साईं मंदिर पास हूँ नहीं बस निकलने में ही है बस बच्चा बैठ गया गाड़ी में निकलने में ही है ठीक है नहीं नहीं सर सर सोरी सर कैंसिल मत करवाओ सर ठीक सर बिल्कुल आप अगर आज कल से अगर टाइम पर नहीं आए त सर आप बिल्कुल कैंसिल कर देना ठीक सर हम आतो